औ खुलुमबाय खुलुमबाय बिनिफ्राय आस्सा आस्सा बे औ बेनो औ जोंनियाथ' जोब्बाय बारु एसे दङ एसे एनै दङ दा बिनि गेजेरावनो फ्राय जोब्बाय दा जोंनि माखासेया बिदिनो फोजोबनो थांगासिनो दङ आरो माखासेया फोजोब्बाय फोजोबनायफोरा रिभाइस खामबाय थादो बिसोर माखासे आयदाफोरा जोबदोआनो फ्राय माने बर'फोरा जोबखायो न' माने मथामथि माने मेथ्सफ्रा एसे दं आरो जायफोरा जोबदो जोंनिया माने रिभाइस जाबाय थादों औ औ औ

जों औ औ औ दे थेंक इउ

औ मोजांमोन औ औ औ औ फ्राय दे अ औ औ दे